आस्सा आदा नोङो बै सोरजिलु माबाया दा फार्निचार दखाना आस्सा बेवहाय माने माखासे आंनो फार्निचार नांगौ जादों आदा सियार टेबोल डाइनिं बिसना सियार टेबोल फालें इदिनो बायदिसिना नांगौ जादों आरो इनिखाय नोंजों एसे सिगुन दंफांनि मोनगोन ना मोना साल दंफां बा सिसु बेफोरबायदिया माबायदि सयफुट सातफुट बेफोरबायदि आरो आस्सा ओरैनो पास हाजार सय हाजाराव मोननाय माबायदि जागोन जेनेबा हमना ला साथाम उन्दुनो हानायब्ला सारिफुट गुवार इनिफ्राय गोलाव हिसाबै सय बेसेबांसो थांगोन बेयाव जेबो गैया सिम्पोल आरो सात हाजारसो थांगोन अ खिन्थु दंफाङासो माबायदि दंफाङा माबायदिखो लानानै दिहुनगोन

सिसु सिसु ना सिगुन सिसुआनो कालार्सआ मोजां जागोन ना आस्सा बै ओरैनो सिम्पोलनो माबाब्ला बै दा माबा होनगोन इखौ बे डाउनलडफ्रा माबायदि गोलैगोन नोंनियाव रेटआ पास हाजार अ मिलायगोन माथो होमब्ला ने माने आस्सा दा नोङो अर्डार होब्ला बे दा बेलासेयाव थांनानै अर्डार होब्ला माब्ला हरनो हागोन सान माबायाव हरनो हागोन ना हाया सप्तासेयाव हरनो हागोन ना हाया माबाखो बिसिनाखौ बिसिनाखौ बिसिनाखौ आरो बिसिनाखौ सप्तासेनि गेजेराव हरनो हागोन ना हाया हागोन ने आं होमब्ला नोंखो लोगो हमहैगोन दे बे माबायाव साननैसोनि उनावहाय बे साननैसोनि उनावहाय एसे दा साननैसो माने आं दा बेलासेयाव थांगोन नोंजों मोजां रायज्लायहैनोसै बे बिसयखौ आरो आस्सा दंफांखौ जोंनिफ्राय होब्ला माबायदि जागोन माबायदि लागोन नोंसोर हाजिराखौ अ हाजिरा माबायदि लागोन नोंसोरो

दे दे थिखआनो दे दे होमब्ला लोगो हमलायनोसै उनाव